میں ایک دفعے کیمرہ لگا رہا تھا پر مجھے کیمرہ تھوڑا ہائٹ پہ لگانا تھا جوکہ میں نیچے لگا دیا جب میں نے آ کر اسکرین پر دیکھا کہ میں نے جو ہے کیمرہ میں نیچے لگایا ہوں اس سے لوکیشن صحیح نہیں آ رہا ہے پھر میں نے فوراً جا کر اس غلطی کو سدھارا اور میں نے کیمرے کو فٹ سے اوپر اوپر کر دیا پھر آ کر میں نے جب دیکھا تو اس میں لوکیشن اور ویو بہت کلیئر آ رہا تھا